دلی میں جو مرکزی فلم تھیٹر جو ہے وہ ڈلائٹ ہے پی وی آر ہے انبا سنیما ہے وہاں پر جو ہے نئی نئی فلمیں لگتی ہیں اور لوگ وہاں جا کے فلمیں دیکھنا بہت زیادہ پسند کرتے ہیں پی وی آر ٹھیٹر جو ہے وہ دلی میں سب سے زیادہ مقبول ہے سب سے زیادہ پسند کیا جانے والا ٹھیٹر ہے